इक बारी दी गल्ल ऐ जेल्लै में गेआ हा उद्धर अमृतसर गेआ हा ते उद्धर इक अलग गै नन्द आया अमृतसर जाने गी पैह्ली बार गेआ हा में अक बार ट्रेन च पापा कन्नै ते ते उद्धर दी जगह् बी बड़ी शैल ऐ घूमने बी मज़ा आंदा उद्धर अलग अलग चीज़ां दिक्खने गी मिलदियां ते अलग गै नन्द आंदा उत्थें जाइयै फ्ही दूई बारी गेआ हा में उद्धर पत्नीटॉप गेआ हा प्हाड़ें च ओह् गेआ में अपने दोस्तै कन्नै दोस्तें मेरे बड़ा प्लैन बनाया चल चल चल महां चली पौन्ने आं फ्ही असें गड्डी लैती अपने दोस्ता दी चार बंदे ही अस इक ते पैह्लें आक्खा दा हा मीं निं जाना यार फिर उसी मनाया असें चल ते दूए दे घर फंक्शन ही ओह् आक्खा दा मीं बी निं जाना ते फ्ही उसी बी बड़ा मनाया फंक्शन फुंक्शुन दिक्खेआ पैह्लें ओह्दे घर जो बी ऐ फंक्शन फुंक्शन मकाया ते अगले दिन निकली पे अस जेल्लै निकले ते हाईट उप्पर अग्गें इक बंदा आया साढ़े मोटर सैकल लेइयै कट मारेआ उन्नै साढ़ी गड्डी अग्गुआं ते साढ़ा निक्का जेहा इयां ऐक्सिडैंट होई गेआ मतलब कि गड्डी बज्जी इक पुलै कन्नै बज्जी गेई थोह्ड़ा गै बज्जेआ लेकिन जादा नुकसान हैनी होएआ ते ओह्दे कारन एह् होएआ कि दोस्तें कन्नै जरी गे कि जाना बी नेईं खतरा होंदा रिस्क ऐ जाना उद्धर असें बोलेआ कक्ख निं होंदा यार चलो जेल्लै गे ते उद्धर पुज्जे जेल्लै उद्धर पत्नीटॉप जेल्लै पुज्जे ते दिक्खेआ ते बर्फ पवा दी ही उल्लै उद्धर बर्फ पवा दी ही ते मुड़े पागल होई गे आखन बर्फ दिक्खियै फर्स्ट टैम बर्फ दिक्खी होनी उ'नें आक्खै बड़ा नन्द ऐ इत्थें महां नन्द ते होना गै ठीक ऐ निं ते गे अग्गें घूमदे रेह् अस जित्थें जगह् लब्भै उद्धर फिर इक दकान लब्भी सानूं अग्गें उत्थें असें बैठियै चाह् पीती सारें जनें चाह् पीती ते दूआ बंदा आक्खै चलो परतियै उट्ठो घूमने आं अग्गें पिच्छें जन्ने आं कुतै फ्ही फटाफट असें चाह् पीती ते निकली पे परतियै थोह्ड़ा अग्गें लंबा सफर करने गी पत्नीटॉप घूमी घामियै मतलब असें इक रूम लैता फिर चारों जनें मिलियै रूम बी शैल ही ओह् उत्थें एह्दा होंदा सूरज बड़ा शैल उगदा हा उत्थें उत्थें सामनै लभदा हा सूरज उगदे होई ते डुबदे बी बड़ा स्हेई लगदा हा होटल गै कोई उ'ऐ लेआ हा कि जेह्ड़ा बी उत्थें आंदा हा सब तारीफ करियै जंदा हा कि होटल बड़ा शैल ऐ बस उ'ऐ जंदे रेह् अस घूमदे रेह् अग्गें पिच्छें घूमदे रेह् फिर अस गे उद्धर गे अस अमरनाथ चली गे अस फिर उद्धरा गै पत्नीटाप दा घूमियै अस अमरनाथ चली गे फ्ही सारे जने ते उद्धर दिक्खेआ ते अग्गें सानूं जान निं देआ दे हे ओह् आक्खा दे बंद ऐ एह् एह् अलाका फिर अस उद्धर गै पिच्छें चली गे पैहलगाम चली गे पैह्लगाम घूमें उत्थें पैह्लगाम दा मोसम बड़ा शैल ही जेल्लै असें मोसम दिक्खेआ ते मज़ा आई गेआ सानूं उत्थें जंदे जंदे पानी दे झरने आवा दे उद्धर पूरा इ'यां मज़ा आवै ठंड बी लग्गै गर्मियें दे दिन हे उत्थें ठंड लग्गै ठंज लग्गै ते फ्ही अस परतियै उत्थें इक होर रूम लैत्ता ओह् बी बड़ा कैंट रूम ही उद्धर दे लोक बी ठीक ही जादा उ'ऐ लोक नेईं इ'यां बड़े प्यारे लोक ही सिद्धी गल्ल करदे हे ते जेल्लै रूमा च गे अस ते रैस्ट रुस्ट कीती असें खाद्धा पीता उद्धर रूम बिच्च्च गै खाई खुहियै चली गे अस बाह्रै चक्कर चुक्कर मारेआ अग्गें दिक्खेआ उत्थें बरखा पवा दी बरखा बिच्च होई नंद आई गेआ जेल्लै बरखा पेई ते फ्ही गे परतियै घूमन जित्थें थाह्र लब्भै उत्थें जंदे रेह् प्हाड़ैं पर चढ़े ते कदें कुदै दोस्त ते भलेआं गै पागल होई गे आक्खै अलाका बड़ा खतरनाक ऐ बड़ा स्हेई अलाका ऐ घूमदे रेह् घूमदे रेह् घूमी घूमी थक्की गे परतियै आई गे अस रूम च अस परतियै आई गे जेल्लै रूम बिच्च आए ते मुड़ा इक बमार होई गेआ ओह् जेल्लै बमार होएआ ते सारें फ्ही मुड़े आखेआ चलो चलचै घरै गी हून बमार होई गेआ ओह् टैंशन पेई गेई फ्ही उद्धर ऐ ही इक हास्पिटल ऐ ही ते हस्पिटल चली गे अस हास्पिटल गे ते इलाज़़ उलाज़ कराया ओह्दा जेल्लै इलाज़ होएआ ते अस घरै जान लग्गे दे हे परतियै ते दोस्त आक्खै नेईंं यरा हैनी जाना घर असें हैनी जाना हून ते चल घूमन चलचै परतियै कुतै महां चलो फिर अस उद्धर चली गे केह् बोलदे उद्धर जम्मू गै घूमदे रेह् अस आंदे आंदे फ्ही जम्मू च लैत्ता इक होटल च रूम लैत्ता इक सारें जनें होटल च रूम लैत्ता फिर जम्मू घूमे जम्मू घूमे ते फिर बेब माल चली गे थोह्ड़ी मती शापिंग कीती शापिंग कीती ते मज़ा आई गेआ उत्थें शांपिंग करदे बी खर्चा बी साढ़े पैसे बी शैल लग्गी गे साढ़े लट्टर पट्टर बी खरीदी लेआ असें बेफालतू चीजां बी खरीदी लेइयां जेल्लै खरीदियां ते चली गे परतियै सारे मुड़े खुश होइयै चलो चलचै हून घरै गी औन लगे ते इक मुड़े दा परतियै पलैन बनी गेआ चलो चलचै कुतै होर घूमन घूमी घूमी औन्ने आं असें बोलेआ हून कुद्धर चलचै फिर साढ़ा इक होर दोस्त लब्भेआ ओह् जा दा हा गोवा आह्ली सैड जा दा हा ओह् गोवा आह्ली सैड जा दा हा ते साढ़ा बी मन करी गेआ जाने गी गोवा आह्ली सैड जेल्लै गोवा आह्ली सैड गे अस ते प्लैन बनेआ साढ़ा जाने चली गे अस सारे जने निकली पे त्यारी त्यूरी करियै सारे जने पैह्लें अस चार जने हे फ्ही अस पंज जने होई गे ते गड्डी साढ़ी गै ही ते चली पे गोवा घूमन उद्धर बीच उप्पर गे अस गोवा बीच उप्पर उद्धर बी बड़ा स्हेई अलाका ऐ मज़ा आई गेआ घूमने फिरने गी मजे कन्नै घूमे फिरे खाद्धा पीता शैल करियै शैल शैल करियै खाद्धा पीता ते परतियै चली पे अस ते मेरा दोस्त आक्खा दा हा चलो चलचै कुतै इक जगह् जन्ने आं कोई गोवा बिच्च गै नांऽ नूं निं पता सानूं चली पे ऐ ही पार्क जेहा कोई उद्धर चली गे उद्धर सूरज उद्धर बी बड़ा स्हेई सूरज उगदा हा ओह् गल्ल चेत्ता सानूं अज्ज बी सूरज बड़ा स्हेई उगदा हा उद्धर बी ते डुबदा बी बड़ा स्हेई लगदा हा उत्थें फ्ही रात होई रात होई ते बीच उप्पर फंक्शन ही कोई निक्का हारा उद्धर ते ओह् अटैंड ओह् कीता असें दिक्खेआ दुक्खेआ शैल करियै घूमे फिरे लेकिन नन्द गै आई सानूं ओह् गल्ल सानू अज्ज बी चेता कि इ'यां इ'यां कीता हा असें परतियै बड़ा मन करदा कि चलचै अस उद्धर लेकिन केह् करना हून चलगे जेल्लै मन लग्गग दोस्त मेरे आक्खा दे हे घरै निं असें जाना जो मर्जी होई जा घूमदे रौह्न्ने आं लेकिन घर निं जाना असें असें बोलेआ चलो कोई निं सानूं दस दिन होई गे घूमदे घूमदे टाईम काफी होई गेदा हा ते दोस्त मेरे आक्खै चलो हां कुतै होर जन्ने आं गोवा बी घूमी लेआ कुतै होर जन्ने आं हून अस ते अस बोलेआ कुद्धर चलचै यार कोई जगह् बी लब्भै सानूं जाने दी इन्ने इन्ने पैसे बी निं साढ़े कोल बचे दे हे फ्ही सानूं इक दोस्तै दा फोन आया परतियै ओह् बी साढ़ा अपना गै बंदा हा साढ़े कालेज़ दा बंदा हा ते ओह्दा ओह्दा बी घूमने दा प्लैन हा जेल्लै घूमे फिरे अस ते ओह्दा बी मन करी पौंदा हा जाने गी दोस्त मेरे आक्खा दे हे चलो उद्धर चलचै में ओह् आक्खै में बी घूमना ते अस सोचचै कुद्धर चलचै यार इन्ने साढ़े कोल पैसे बी निं ऐ ते फिर असें दिक्खेआ कि इक होर इलाका हा कोई हून ओह्दा नांऽ चेता निं आवा दा ऐ केह् नांऽ हा ओह्दा हां हिमाचल हां हिमाचल हिमाचल हिमाचल चली गे फिर अस हिमाचल गे ते जान लगे गड्डी च बेही गे सारे जने तेल पोआया इक उद्धर रश बी बड़ा हा पैट्रोल पंप पर रश बी बड़ा हा केह् करचै फिर ते उद्धर बी अद्धा अद्धा घैंटा लग्गी गेआ भरांदे भरांदे तेल तेल भराया ते निकली पे परतियै सारे जनें अस चलो कुतै सारे बड़े खुश ही गाने गूने गा दे हे गाने गूने गा दे हे ते आक्खे चलो मज़े ने गे जंदे जंदे अस पुज्जे हिमाचल घूमे फिरे अलाका दिक्खेआ किहा लेहा ऐ किहा लेहा नेईं मतलब इक जगह् होंदी ना इ'यां जित्थें सकून मिलदा ओह् मिला दा हा उस टाइम सकून मिलेआ ते नन्द गै आई गेआ उत्थें उद्धर बी गे इक होटल ही उद्धर बी उद्धर बी खाद्धा पीता शैल करियै जेल्लै खाद्धा पीता ते फिर अराम कीता असें रैस्ट कीती अगले दिन अस घरै आए गे क्योंकि अस बड़े थक्की गेदे हे ते अस फिर घरै गी आई गे घर आंदे आंदे रैस्ट रुस्ट कीती ते फिर असें पुच्छेआ बड़ा टैम लाई दित्ता असें बोलेआ इन्ना टैम लग्गना हा हून घूमने फिरने दा थक्की गेदे हे कन्नै अस सारे जने ते बस फ्ही चली गे अपने अपने घरै गी बस उ'ऐ गल्ल अज्ज तक चेता ऐ सानूं इ'यां इ'यां होएआ बड़ा मज़ा आया